जय झूलेलाल जी ॿुधायो छा शेवा थी करे सघां तव्हांजी

हा हा अच्छा त बीहो मां हिकिड़ो मिंट थोरो पंहिंजो ॾिसी वठां डायरी कि मूंखे कोई ज़ आहे त कोन बसि हिकिड़ो मिंट मूंखे टाइम ॾियो हा हा

हा तव्हां हा तव्हां ॾेई था सघो मां उन वक़्तु मुंहिंजो कोई उहो कोन्हे को कोई इंगेजमेंट कोन्हे त तव्हां कराए था सघो पिया जी जी

हा बिल्कुलु सही था चओ तव्हांजी प्लास्टरिंग वग़ैरह थी चुकी आहे उहो तव्हां स्पेस छॾायो आहे की न अञा हुन में कमु बाक़ी आहे छो त बिजलीअ जो कमु बिल्कुल जंहिं महिल प्लास्टर थियणु वारो हूंदो आहे उन खां पहिरियों बिजलीअ जो कम छो त जॾहिं हिडन वायरिंग थींदी आहे अॼुकल्ह त कोई बि ॿाहिरि नथो कराए त उहो हिडन वायरिंग जे करे थोरो टाइम मुखे खपंदो टाइम सां मतलब आए कि तांजी प्रॉपर प्लास्टरिंग न थे उनी खां पहिरियों असांखे हो सॼो खोॾे करे हे हू सब तारूं विझणी पौंदियूं त उओ तांजो कम थी चुको आए की न न थियो आए अञा

अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे तंहिं हूंदे बि हिक दफ़ो मां अची करे ॾिसी वठंदमि कि मुखे छा छा केतरी केतरी कीअं रिक्वायर्मेंट हूंदी छा करिणो थोरो सो मां तव्हांखे सजेशन बि ॾिनियूं छो त प्लास्टरिंग सां पहिरियों उन में सॼी फॉर्मल्टीस करणी पवंदियूं आहिनि भई किथे प्लग पॉइंट हूंदो किथे वाइरिंग कहिड़े हिसाब सां किथे कनैक्शन ॾियणो पवंदो त उहो सभु ऐं ॿियो वरी ज तव्हांखे किथे सुटेबल लॻंदो किथे कराइणी आहे उहो सभ बि तव्हांखां पुछी करे ऐं पोइ असां उहो करे था सघूं पिया त मां हिकु ॿिनि ॾींहनि में जंहिं महिल तव्हां चओ जंहिं महिल तव्हां चओ त मां तंहिं महिल अची करे पहिरियों मां उहो तव्हांजे साइट ते तव्हांजो जेको कमरो आहे उन ते ॾिसी करे पोइ मां तव्हांखे ॿुधाए सघां थो पियो ॿुधाए सघां थी पई हा हा हा हा हा उओ सॼो थी वेंदो ॾिसी करे सॼी सिचुएशन खबर पवंदी आहे न की भई किथे छा करिणो आहे कीअं करिणो आहे ॿियो जेको पोइ जेको तव्हां लाइट जो कनेक्शन वग़ैरह चओ था पिया त उहा बि ॾिसु अॼुकल्ह फॉल सीलिंग में बि लाइट्स वग़ैरह लॻनि थी पियूं त हिकिड़ो उहो कॉन्सेप्ट बि ॾाढो सुठो आहियो आहे जीअं रूम में मतिलबु साम्हूं तव्हांखे कोई रॉड वग़ैरह न ॾिसण में ईंदी उहे जेके बतियूं आहिनि उहा सीलिंग में ई तव्हांखे बतियूं वग़ैरह मिली वेंदियूं सुठो लॻंदो आ्हे उन में जॾहिं तव्हां रेनोवेट करायो ई था पिया त थोरो सुठे ढंग सां करायो पर थोरो पैसो लॻंदो लेकिन तव्हांजी शइ में हिकदमु दम अची वेंदो जी ॾिसो इहो कम त हिक दफ़ो ई थींदो आहे हर घर त कोई कराईंदो कोन्हे को है न त तव्हां उहो ई तव्हां बि चाहींदो जेको बि तव्हां कमु करायो त सुठी क्वालिटी जो ई सामान तव्हां वठंदव जीअं एंकर जो आहे हेविल्स जो आहे इहो सॼी वाएरिंग वग़ैरह उहा थींदी आहे त थोरी गारैंटी वारी थींदी आहे ऐं हिकु दफ़ो कमु कराईंदा त तव्हांखे हमेशह जे लाइ सम्झो हिकु छुटी मिली वेंदी थोरो पैसो ज़रूर लॻंदो आहे पर शइ सुठी लॻंदी त तव्हांखे बि तसली थींदी उन में शॉट थियण जो भउ न थींदो आहे किथे वायरिंग कटण जो भउ न थींदो आहे तव्हांजी सेफ्टी बि वधी वेंदी आहे उन सभ में त मां छड़ो ईअं करे पई चवां की भई हिकु दफ़ो अची करे तव्हां वटि ॾिसी करे पोइ उन सां असां करे था सघूं बाक़ी तव्हांजी जेकी मर्ज़ी हुजे असां उहो करे था सघूं पिया

हा हा हा हा उहो त ॿुधाइणो हिक दफ़े में ई पवंदो छो त हर घर त सामान वठण में उहो थोरो तव्हांखे महांगो बि पवंदो ईअं हिक करे सामान ईंदो मतिलबु बल्क में अची वेंदो त पैसनि में बि थोरो किफ़ाइती रहंदो ऐं प्लस ईअं थींदो आहे की काई शइ घटि न थियणु खपे थोरी सी वधे भले पर लेकिन घटि न थियणु खपे हिकु वायर घटि थी वई या पॉइंट घटि थिए थो उन में न वधीक न उहो त उहो त हिसाब जो असांजो कमु आहे त इहो त असां हिसाब सां कंदासीं कंदासीं ईअं थोरी थींदो की भई असां खपे मीटर त असां टे मीटर घुराईंदा उहो न कंदासीं लेकिन हा हिकु मीटर जो सवा या ॾेढु मीटर त थी सघे थो पियो उहो कंहिं कंहिं महिल इहा ज़रूरत पइजी वेंदी आहे

ठीकु आहे पो ॾिसो मां तव्हांजे रूम जो एरिया ॾिसंदमि एरिया ॾिसण खां पोइ मूंखे छा केतरी सामान जी ज़रूरत पवंदी केतिरी लाइट्स तव्हां लॻाइणु चाहींदो केतिरी जॻहि ते तव्हांखे हेलोजनम लाइट खपनि या तव्हांखे फैंसी लाइट्स खपनि उहे सभ त हुते ॾिसण खां पोइ मां तव्हांखे एस्टीमेट ॾई थी सघां पई पहिरियों त ॾियणु मुश्किल आहे तव्हांजे रूम जो साइज़ छा आहे हुन ते ॾाढो डिपेंड कंदो आहे त ऐं असां स्क्वेअर फूट जे हिसाब सां पेमेंट वठंदा आहियूं ऐं अगरि ठेके ते ॾींदो त उहो बि तव्हांजी मर्ज़ी आहे ठेके ते जेको अघु हूंदो उहो बि असां अची करे स्क्वेअर हुन जो एरिया नापे करे पोइ तव्हांखे कुझु ॿुधाए सघंदासीं हा उन जे लाइ तव्हां बिल्कुलु बेफ़िक्र रहो असांजा एतिरा साइट ते वॾी वॾी अपार्टमेंट्स में असांजो कमु हलंदो आहे मुंहिंजी ॾाढी वॾी टीम आहे त तव्हां चाहियो त हुते वञी करे ॾिसी बि सघो था मां तव्हांखे ॾस पतो ॾींदमि त तव्हां वञी करे उते ॾिसी था सघो पिया असांजो कहिड़ो कमु थियलु आहे ऐं हर कोई कराईंदो आहे असांखां भॻिवान जी एतरी मेहर आहे की असांजे कम में कंहिंखे बि परेशानी काई न थी आहे त तव्हां हिकु दफो उहो कमु ॾिसंदव त तव्हांखे पंहिंजो पाण ख़बरु पवंदी की भई असां कहिड़े लैवल ते कमु कंदा आहियूं ॿियो मुंहिंजी टीम ॾाढी सुठी आहे हिकु हिकु माण्हू ॾाढी चङी तरह सां कमु कंदो तव्हांखे काई परेशानी न थींदी कोई शिकायत न मिलंदी तव्हांखे

हा हा हा न न न न उहो मूंसां साण मुंहिंजो माण्हू बि ईंदो मुंहिंजो ॿ ॿ माण्हू एक्चुली मां मां साण वठी करे हलंदी आहियां की जीअं चङी तरह ॾिसी करे सॼी नाप जो बि चङी तरह करे ऐं तव्हांखे एस्टीमेट बि ॾींदसि ऐं तव्हांजो सामान केतिरो छा लॻंदो उन जो बि एस्टीमेट तव्हांखे ॾेई मतिलबु ख़र्च जो बि ऐं केतिरो सामान लॻंदो उहो एस्टीमेट बि तव्हांखे ॾई सघंदासीं ऐं उन में बि अलॻि अलॻि तरह जो क्वालिटीज़ हूंदी आहे त तव्हां कहिड़ी क्वालिटी जो छा सामान वठणु चाहींदो त उन ते बि डिपेंड थो करे उहो मां तव्हांखे उन ॾींहुं सॼो ॿुधाए छॾींदसि जी जी हलंदो हलंदो ठीकु आहे हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल